ہندوستانی آرٹ کے بہت سارے اسلوب ایسے ہیں جوکہ ناپید ہوتے جا رہے ہیں اور ہم لوگوں کو اب دیکھنے کو بھی نہیں ملتے جبکہ ان اسلوب کو اور اس ہندوستانی آرٹ کو محفوظ کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے کیونکہ ہندوستانی آرٹ صرف ہندوستان میں ہے نہیں بلکہ پوری دنیا میں مشہور ہے اور دنیا بھر کے لوگ ہندوستانی آرٹ کی اور اس کے اسلوب کی تعریفیں کرتے ہیں اور اس کے بارے میں پوری دنیا واقف ہے تو اس لیے ہمارے معاشرے کو چاہیے کہ ہندوستانی آرٹ کے وہ اسلوب جو کہ ناپید ہوتے جا رہے ہیں جیسے کہ خاص طور پر آرٹ کے وہ انداز جس جس میں روحانیت اور یکسوئی پائی جاتی ہے وہ اب دیکھنے کو نہیں ملتے وہ بالکل ناپید ہوتے جا رہے ہیں جبکہ پہلے کے زمانے میں سارے اسلوب بہت زیادہ دکھائی دیتے تھے اور لوگ ان اسلوب کو دیکھتے تھے اور اس کی تعریفیں کرتے تھے اس کے بارے میں زمانے بھر میں بات ہوتے تھے لیکن یہ اسلوب اب بالکل ختم ہوتے دکھ رہے ہیں تو اس لیے ان اسلوب کو محفوظ کرنا ہم تمام لوگوں کے ذمےداری ہے اور اس معاشرے کی بھی ذمےداری کے ان اسلوب کو محفوظ کیا جا سکے اور والی نسلوں کو بھی یہ ذمےداری کو دینے چاہیے کہ وہ ان اسلوب کو بچائے اور اس کے لیے جو بھی خاطر خواہ محنت ہو اس محنت کو کرے تاکہ پوری دنیا میں ہندوستانی آرٹ کو جو نام ہے وہ محفوظ کیا جا سکے اور جو اسلوب ناپید ہوتے جا رہے ہیں انہیں فر سے زندہ کیا جا سکے اور اس کے لیے مسلسل ہم تمام لوگوں کو کوشس کرنی چاہیے